हांजी जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल भेण चयो तव्हांजी छा मां मदद करे सघंदी आहियां अच्छा हा

हा भेण हा भेण मां तव्हांखे सभ पासे घुमाईंदमि पहिरों मां तव्हांखे मुंबई में घुमाईंदमि मुंबई जा जेके मंदर आहिनि मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि कहिड़े कहिड़े मंदर में वञिणा आहिनि हिते हिते पहिरों त सिद्धीविनायक जो मंदरु आहे दादर में हुन खां हाजी अली में महालक्ष्मी जो मंदरु आहे पहिरों मां तव्हांखे मुंबई जा मंदर घुमाईंदमि हुन खां पोइ मां तव्हांखे मुंबई खां ॿाहिरि जेके पूणे में नासिक में तव्हांखे घुमिणो आहे त्र्यम्बकेश्वर घुमिणो आहे हुते मां घुमाईंदमि ऐं पूणे में हिकु वैष्णो देवी जो बि मंदरु आहे हुते उहो बि मां तव्हांखे ॾेखारींदमि ऐं नासिक में तव्हांखे साईं जो वॾो मंदरु ठहियो आहे हुते पोइ हुते आश्रम बि आहे हा मां तव्हांखे पहिरों मंदर थी ॿुधायां मां किथे किथे घुमाईंदमि तव्हांखे हा ऐं नासिक में साईं बाबा जो मंदरु आहे हुते हुननि जो आश्रम बि आहे उहो मां तव्हांखे ॾेखारींदमि त्र्यम्बकेश्वर में मां तव्हां खां हुन खां पोइ त्र्यम्बकेश्वर वठी हलंदमि भोले बाबा जो दर्शन करणु हा त हिन में घटि में घटि तव्हांखे चारि ॾींहं लॻी वेंदा भेण हा त तव्हांखे मंदर बि ॾिसणा आहिनि त हुन जो आशीर्वाद बि वठिणो आहे त तव्हांखे चारि ॾींहं त तव्हांखे लॻंदा हा त हिकु ॾींहुं जा मुंहिंजा अठ सौ रुपया त फ़िक्स आहिनि ड्राइविंग जा अठ सौ मुंहिंजा ड्राइविंग जा अठ सौ रुपया आहिनि ऐं हिकु ॾींहं जा तव्हांजा टे हज़ार रुपया लॻंदा मैडम त तव्हां पहिरों पको कंदा भई कहिड़ी तारीख़ ते तव्हांखे वञिणो आहे हुनजे हिसाबु सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि न भेण हा त मां तव्हांखे ॿुधायो मैडम मुंहिंजो कुझु बि नाहे मुंहिंजो जेको आहे रेट मां तव्हांखे ॿुधायो बाक़ी मां तव्हांखे बुधाए थी छ्ॾा भई घणा लॻंदा उहो तव्हां फ़िक्रु न कयो तव्हांखे चङीअ तरह मां व्यवस्थित रखंदमि हुते पंहिंजी भेण वांगुरु सघो तव्हां घणा ॾेई त सघो मैडम अढाई हज़ार त जाम घटि आहिनि मैडम थोरो त वधायो असांखे कुझु त बचणु खपे खपे न भेण हुन में असांजो बि त ख़र्चु निकिरणु खपे न भेण हुन में हा त हलो तव्हां पंहिंजा सिंधी आयो त मां तव्हांखे वधीक नथी चवां मां साढी टे वठंदीमांव हा ठीकु आहे तव्हां तारीख़ मूंखे पक ॿुधाए त हुन महिल मां तव्हांखे वठण लाइ अची वेंदमि हा ठीकु आहे जय झूलेलाल